हाँ मैं उस व्यक्ति को ये सलाह दूंगी जो अभी अभी ड्राॅइंग करना शुरू किया है और वो अपनी प्रतिभा को निखारना चाहता है कि उसकी जो पेंसिल है वो ज़्यादा शार्प नहीं होनी चाहिए ज़्यादा नुकीली नहीं होनी चाहिए और उसके कागज को के ऊपर उसको धीरे धीरे से वो पेंसिल चलानी चाहिए ना कि बहुत गड़ा कर चलानी चाहिए अगर वो ऐसे पेंसिल चलाएगा तो वो साफ नहीं होगा रबड़ से और उसके जो कलर्स हैं वो जो उस ड्राॅइंग में भर रहा है वो ऐसे होने चाहिए कि वो फ़ैले नहीं और उसको कलर भरते टाइम पहले जो ड्राॅइंग की पूरी लाइन है उसको अच्छे से कवर करना चाहिए फिर उसके बाद उसको ड्राॅइंग करना चालू करना चाहिए और उसकी जो ड्राॅइंग है वो धीरे धीरे उसको करना चाहिए ना कि जल्दबाजी में कुछ भी बना देना चाहिए ड्राॅइंग एक ऐसी चीज है जो कि एक बहुत अच्छी कला है वो उसको ऐसा चित्र बनाना चाहिए कि वो लगे कि वो प्राकृतिक है ना कि लगाए मानव द्वारा निर्मित है और ड्राॅइंग बहुत अच्छे से करना चाहिए उसे उसकी पेंसिल और कलर्स बहुत अच्छे होना चाहिए और मैं यही सलाह देना चाहूँगी